हाँ सर बताइए किस तरह का सामान लेना चाहते हो हाँ हाँ ठीक है हाँ कलर वग़ैरह अच्छा इसकी जानकारी चाहिए कितना कितना सामान लेना चाहते हो आप बारह बारह पैकेट चाहिए ठीक है तो आप तो अपने सामान की लिश्ट बना लीजिए क्या क्या सामान चाहिए और कितना कितना चाहिए हाँ आप मैं नोट कर ही लेता हूँ बता दीजिए क्या क्या सामान चाहिए आपको उसी के हिसाब से मैं आपको तैयार निकलवा देता हूँ

हाँ हाँ ठीक है दो चाहिए ठीक है ठीक है ए फोर साइज की ए फोर साइज में भी क़रीबन चार क्वालटी आती हैं तो आप कौन से कौन सा आपको इसके बारे में जानकारी है कि कौन सा चाहिए सर इसमें दो तीन क्वालटी आती हैं और अलग अलग कंपनी की आती हैं तो से सी निकलवा दूँ मैं एक एक तो रैमसन का सिक्नल का और जैप्सी तीन हैं और तीनों कए अलग अलग रेटें हैं एक तो एक पिक्सल कंपनी का सब से अच्छा है वो करा दूँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके